असाजे घरु महिमान आहियां आहिनि दिल्लीअ खां त मूंखे पुछणो हुओ उन्हनि लाइ उन्हनि खे एक्चुली घुमिणो आहे मुंबई त पर मूंखे पुछिणो आहे लोनावला लाइ उन्हनि खे कैब खपे आहिनि सत ॼणा आहियूं त असांखे उओ पुछिणो आहे की ॿारहं तारीख़ तव्हांजे हिते कैब अवैलेबल आहे और कहिड़ी कहिड़ी कैब अवैलेबल आहे असांखे उहो पुछिणो आहे और पैसा घणा लॻंदा उहो बि पुछिणो आहे